काल्ह असांजे घर में मुंहिंजे महिमाननि जी रोटी हुई असां उन्हनि जे लाइ घणेई माल ताल ठाहियासीं तेलु वारियूं भाॼियूं बि ठाहियूं उन में असांजी तई तमामु घणी कारी थी वई ऐं तेल सां भरिजी वई मां हिकु गेंडी खयईं उन में ॿ चमच सर्फ़ जा विधा हिकु वॾी तग़ारी खयईं उन खे मां पाणीअ सां भरियो गेंडीअ में सर्फ़ विझी मां गर्म पाणी विधो ऐं ॿासणनि खे तकिड़ो तकिड़ो धुअण लॻियसि जॾहिं उहा साफ़ थी वई त मां उन खे तग़ारीअ में पाणीअ सां चङी तरह धोतो सभिनी ॿासणनि खे धोई उन्हनि खे मां पासीरो करे रखियो ऐं हिकु साफ़ु नंढिड़ो रूमाल खणी उन्हनि खे चङीअ तरह उॻियो उॻी करे ऐं बाक़ी जेके नंढा ॿासण हुआ उन्हनि खे मां हिकु ॿियो सर्फ़ ठाहे नंढी गेंडीअ में वापसि धुअण वेठसि ईअं करे मुंहिंजा सॼा ॿासण साफ़ु सुथिरा थी विया ऐं उन्हनि खे मां पासीरो करे रखियमि